हैलो क्या मेरी बात ट्रैवल एजेंसी से हो रही है मुझे रतलाम घूमने जाना है आपके पास ट्रैवल एजेंसी में किस प्रकार की सुविधा मिलेंगी अच्छा हम तीन लोग हैं और हमें तीन दिन के लिए जाना है अच्छा क्या प्राइस रहेगी आपकी ट्रैवल एजेंसी की मुझे छोटी गाड़ी चाहिए

अच्छा वहाँ और कहीं और कोई अच्छी चीज़ मद्रास में जैसे तुम्हें पता हो अच्छा जैसे आपको नाम हमें जानना हो आपकी टे ट्रैवल एजेंसी का पूरा पूरा पता जानना हो अच्छा अच्छा अच्छा और जैसे वहाँ होटल लोडिंग में होटल लोडिंग लेकर चलेगा

बाईस फरवरी नौ बजे निकलना है यहाँ से

जिला बैतूल और उसके बाद में एम पी आ जाएगा इस्ट्रेक हाँ इस्टेंट एम पी आ जाएगा

हाँ जिला बैतूल वही विलेज बैतूल ही आएगा और तहसील भी बैतूल ही आएगी ठीक है भाई साहब